اگر کوئی کھانا پکانے کو بطور پیشہ اپنانا چاہتا ہے تو وہ کوئی لیڈیز ہے تو ککنگ اسکول میں داخلہ لے لیں ادارہ کے نام ہے شگفتہ ککنگ کلاسیز مکمل پتہ دھوبی گلی مالیگاؤں کھانا پکانے کے اداروں میں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ روزانہ ایک ڈش کے بارے میں مکمل معلومات دی جاتی ہے جیسے کہ کون سی ڈش میں کتنے اور کون کون سے آئٹمس استعمال ہوتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے کون سے طریقہ سے پکانا چاہیے یہ سب ایک مکمل نوٹ بک میں رائٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ طلبہ کو سب کچھ اچھی سے یاد رہے ککنگ کلاسیز کے طلبہ کو مکمل ٹرینڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک بہترین کھانا پکانے کے ماہر بن جائیں